मधुश्रावणीमे जे छै से फूल लोढ़ाइत छै जे से अहाँकेँ जे छै सेसभ गेल फूल लोढ़य जे छै से फूल तोड़लक अथी भेल गीत नाद भेल ई इएहसभ होइत छै आओर जे छै से अहाँकेँ जे छै से कहि नहि कहलक अथी कहलक उएह जे छै से भेल लोक घूमल ओतय जे गेल ओमहर जे छै से पूरा फूल तोड़लक फूल लोढ़लक ताहिके बाद क कथा कहलक ओहिके बाद जे पूजा पाठ भेल इएह सभ जे छै से कयलक आओर जे छै से अहाँके जे छै से मुधश्रावणीमे जे छै से सभ जे छै अङ्गने अङ्गने जे बहुत सभकेँ बजा के लेल जे छै से अथी करवायल जे छै से कहि नहि कहि लऽ कऽ कथी कएलै जे छै इएह होइत छै आओर जे छै से अहाँकेँ अथी जे छै से मुधश्रावणीमे जे छै से घुमलक फूल तोड़लक फूल लोढ़य गेल लोकसभ इएह सभ कयलक आओर आओर जे छै से इएह छै विधि विधान जे छै से मि मिथिलाञ्चलके इएहसभ होइत छै आओर अहाँकेँ इएहसभ जे छै से बनायल गेल छै इएहसभ भऽ रहल छै